फिल्म कलाकारा बद्दल सगळ्यो खबऱ्यो खऱ्यो आसनात आनी आमकां त्यो गरजेच्यो आसतात की ना त्यो पयलीं आमी जाणून घेवपाक जाय आनी आमकां तेजेर विचार करपाक जाय आमच्या डी डी डिजिटल युगान सोशल मिडिया आनी तरेतरेच्यो प्लेटफॉर्म लोकांक खबरो रोकड्यो मेळटात पूण तेन्नाच खऱ्यो खबऱ्यो अफवा आनी चुकीच्यो खोबऱ्यो पूण रोकड्यो पसरतात फिल्म कलाकारा बद्दल अश्यो खट्यो खोबऱ्यो आनी अफवाच्यो प्रसार कित्याक जाता हेच्या हेच्या खातीर थोड्यो वय वय वय विशिश्ट कारणां आसात जश्यो की लोकां मदीं चित्र चित्रपट कलाकारा बद्दल जाणून घेवपाची खूब उत्सुकता आसा त्या तेचेर पर्सनल युना बद्दल तें त्याच्या फिल्मांतल्यान भुमिके मेरेन सगळ्या बद्दल लोकांक खऱ्यो जायत जातात ह्या वस्तुकेन गैरफायदो घेतात आनी थोडे लोक खोट्यो खबऱ्यो तयार करतात जेसिपी ह्यो रोकड्यो रोकड्यो पसरतात कारण ती लोकांक आकर्शीत करतात सोशल मिडियार फोटो आनी विडियो थोड्या मिनटान व्हायरस जातात फिल्म कलाकारा बद्दल खोट्यो खोबऱ्यो लोकांक रोकड्यो भावूक करतात आनी थेर ताका लागून त्यो रोकड्यो पसरतात हितून खूब फावटी लोक खऱ्यो की खोट्यो खोबऱ्यो त्यो पस तपस नासतना फक्त लोकांचेर कसो प्रशिस प्रशिश प्रतिसाद मेळोवपाचो हे उद्देश आसता फिल्म जगान कॉम्पिटिशन ना कंपटिशनाक लागून खूबदां थोड्यो कला थोडे कलाकार न जाल्यार जे तांकां मानतात तें दुसऱ्याक बदनाम करपाक खोट्यो खोबऱ्यो पसरतात तशेंत खूबदां मिडिया टी व्ही आर आर पी खातीर खोट्यो खोबऱ्यो दाखयतात क्लिक बेड आकर्श शीश शीश लोकांच लक्ष घालपाचो ट्रेड खूब वाडला अश्यो खबरी लोका मदीं रोकड्यो पसरतात पूण त्या खबरी चुकीच्यो आसतात फिल्म कला कला बद्दल खोट्यो खोबऱ्यो ह्या माध्यमातून खूब प्रसिद्धी मेळयतात कसलीय खबर वाचून तिचेर खरेंच खरेंपण जाणून घेवपाचें गरजेचें आसा आमकां त्यो खबऱ्यो खंयच्यान मेळटात त्यो गरजेच्यो आसात मिडियान खंयचीय खबर दाखोवपाची जायली तशें खरेंपण तपासपाक जाय खोट्या खोबऱ्या लोकांक मिडियाक जबाबदार धरपाक जाय खोट्यो खोबऱ्यो सांगता सांगतात तेजेर कडक कवाही कपाक जाय